म्हजें रांदपाचें बिजनस आसा आनी तें म्हाका वेरीफाय करपाक जी एस टी रेजिस्ट्रेशन करपाक जाय आनी तुमी म्हाका तें रेजिस्ट्रेशन स्टेटस प्रोवायड करपाक तुमचो म्हाका आदार जाय